हाँ जी बोलिए

कैसा मतलब क्या क्या क्या करवाना

यहाँ पर आपको जो है टेन थाउजेंड में हो जाएगा मतलब ये आपकी फोटो वगैरह

उसका मैम ट्वेंटी थाउजेंट रहेगा रेट हाँ तो कब कब करवाना है आपको

अच्छा अच्छा तो ठीक है मैम हो जाएगा तो आप टाइम वगैरह बता दीजिए कब से कब तक आना है

ओके जी ठीक हाँ इनका मैम थर्टी थाउजेंड हो जाएगा टोटल

हाँ सारा हो जाएगा मैम पूरा ये हाँ ओके मैम

हाँ मिल जाएँगे मैम एच डी क्वाॅलिटी में मिल जाएँगे

ओके